बर'नि अनगायैथ' मेरल्ला रावफोर दंबावो जेरै एसामिस दं बेंगलि दं नेपालिबो दं आरो राभा स' आङो बेयाव एसामिसखौहायथ' रोङो होननोबो रोङो मानसिफ्रा मा होनो बेखौबो बुजियो ओमफ्राय बिराथ लोगोफोरजों मोजाङै रायज्लायनोबो हायो एसामिसाव खिन्थु आङो माबा ना फरायनो हायो बे सोदोबफोरखौ ना लिरनो हायो जेबो बै माबा मोनाखै आरखि बिदि लिरनाय फरायनायनि थाखाय खालि सोलोंनाय लोगोफोरनिफ्राय बिदिसो ओमफाय बेंगलिआबो बिदिनो बुजियो होनफिननोबो हायो लोगोफोरजों रायलायनो हायो बेबो बिदिनो खालि बेखौल' हायो ओमफ्राय खिन्थु लिरनाय ओमफ्राय माबाखौ फरायनायखौ हाया औ बैबादि माबा गैया ओमफ्राय आलादा मोनसे जाबाय नेपालि नेपालिखौथ' सो अबेबा अबेबा सोदोबफ्रा माबा नालाय एखे नालाय ओंखायनो एसे एसे बुजियो खिन्थु रायलायफिननो हाया बुजियो एसे एसेल' रायलायफिननों हाया ओमफ्राय लिरनाय फरायनयखौथ' गैखाला मानोना बे माबा खायाखैनालाय जेबो बै मोनखायाखै नालाय ओमफ्राय राभा राभाखौथ' एसेबो हाया दासिमबो एसे बिराथ आलादा माबा नालाय राव नालाय ओंखायनो जेबो जेबो माबा गैया न'लेज गैया